पयलीं आमचे ती म्हशी आसताल्यो त्या म्हशींक आमी अशें चरोवन हाडलें मागीर तेंकां न्हाणयतालीं बी आनी मागीर तेंकां गोट्यान बांदतालीं आनी तेंका चारो घालतालीं मागीर दूद काडपा वेळार आमी कितें करताले तेंकां पेण हाडटालीं विकती तीं कालोवन तेंकां घालतालीं आनी दूद काडटालीं मागीर तें केन्नाय बरी नासतालीं आमची म्हशी तेन्ना आमी तेंकां वखद हाडटाली गांवठी आनी तें मागीर तेंकां घालताली वखद आनी तेन्ना मातशें त्यो बरी जाताल्यो एक एकदां किदें जातालें पांयांक तें पांयें तेंचें फुट्टालें तेन्ना आमी तेंकां अशें वखद घालून तेंचें पांय पेकताले आनी आतां कितें गोवोरमेंट आतां इन डॉक्टर आसा न्हू आतां तेंका इंजेक्शन करता पयल्यो तशें नाशिल्लें पयलीं अशें गांवठीच वखद करून तीं बरीं जातालीं आनी आतां तें गोवोरमेंटान आतां डॉक्टर आसा न्हू तेंचे ते आतां तेंका सांगले म्हणटगीर ते येता घरा कडेन आनी तेंकां इंजेक्शन मारता आनी मागीर तें बरी जाता म्हशी आनी पयलू गायो भरपूर म्हशी बीन दूद बऱ्यो दिताल्यो आतां आतां तितले कमी आसा दूद पूण आतां तितले कुयदाद जायना न्हू म्हशींची बी पयलू भरपूर कुयदाद करतालीं आमी म्हशींक तेंका तेंच्या फाटल्यानूच भोंवतालीं आतां सोडून घालता म्हशी रस्त्यार बी भोंवता म्हशी किदेंय एक्सिडेंट बी जाता तशें पयल्यो जायनाशिल्लें पयलू आपली म्हशीं हाडल्यो गोट्यान बांदल्यो सांबाळ करताले आमी तशें आतां करिना